वैसे तो मध्य प्रदेश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और कई धरम भी हैं और हमारे देश में सब एक दूसरे के धरम का सम्मान करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में सम्मान और सहयोग की भावना हमेशा रह बहती रहे भारत से हमें चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान ही करना ही हमारा धरम है जब हम धरम का बात करते हैं तो सहयोग की एक दूसरे का करना चहिए वैसे तो हमारे देश में कई वेशभूषा धरम और एक दूसरे को सम्मान करते हैं हमारे देश में जो भी बाहर के व्यक्ति आता है वो हमारा मेहमान होता है भारत स अ भारत में भी कई जातियाँ हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जब भी कोई बात तीज त्यौहार की होती है तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए उनका सम्मान करते हैं और उन और संघर्ष कर ना तो हम कोई संघर्ष होता है ना कोई लड़ाई झगड़े की भावना होती है जब भी हम कोई कोशिश करते हैं कि बात हम करते हैं मिलते हैं जुलते हैं सहायता करते हैं और धरम को ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे के घर जाकर के उनके त्योहार का भी आनंद लेते हैं उनके व्यंजन का भी आंनद लेते हैं और कई चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए उनको सम्मान करते हुए कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि जिससे उनको कोई ठेस लगे और जबकि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हर धरम हर व्यक्ति ये कोशिश करें कि हम एक दूसरे का सम्मान करें ऐसी बात कभी ना कहें कि जो उसके दिल को ठेस पहुंचे और सहयोग की भावना उसमें उत्पन्न होती रहे और आगे हमारे देश के धरम भी गंगा का अस्तित्व सदा बहता रहे और हम भी यही चाहते हैं कि भारत में और अब भारत के बाहर भी जो व्यक्ति हमारे हिंदू भाई रहते हैं या पंजाबी भाई रहते हैं सरदार मुस्लिम भाई रहते हैं अन्य सम धरम के लोग जो रहते हैं वो हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हमारे भाई विदेश में भी हैं हिंदू कई धरम के लोग हर जगह हमारे भाई लोग रहते हैं कोई मलैट फौज में है कोई नेव्ही में है कोई मलैटरी में है कोई पुलिस में है अन्य विभागों में भी हमारे भाई मौजूद हैं वो हर धरम के लोग होते हैं जो हमारे भाई हैं और उनका सम्मान करते हुए उनको सिर झुकाते हैं और नमन करते हैं